भाई ज़िंदगीअ में त घणियूं ई ॻाल्हियूं आहिनि घणो ई माण्हू पाण खे व्यस्थ थो रखे पर लिखण जो जिनखे शौक़ु आहे उहो सुठो लिखनि था उन में एकांत जी ज़रूरुत आहे पंहिंजो अलॻि कमरे में वेही करे एकांत में लिखूं पर असांखे त ये आदात आहे असां त गोड़ में बि लिखी वठंदा आहियूं किथे माण्हू गोड़ु कंदा हुजनि त हुते बि मां लिखी वठंदो आहियां जॾहिं एकाग्रता माण्हूअ जी हुजे न पोइ केतिरा ता ढोल रमका वजायो लिखण वारो लिखी वेंदो आहे मां त कविताऊं बि लिखंदो आहियां ऐं नाटक बि लिखंदो आहियां पर मूंखे कंहिं बि कोई बि विच में विघुन नथो विझी सघे छोजो असांजी एकाग्रता एॾी सुठी आहे त जो कमु ते जंहिं महिल लॻंदो आहियां मां त फटाफट फटाफट असां पंहिंजो लिखी ऐं सोचण जो जॾहिं माण्हू सोचींदो आहे त हुनखे ॿिए पासे ध्यानु ई न वेंदो आहे हुनजी एकाग्रता एॾी हूंदी आहे जो ॿिए पासे हुनजो ध्यानु वेंदो ई कोनि ऐं उन ई जंहिं टॉपिक ते उहो सोचे तो उन ई ते ऐं उनीअ ते गा करे ऐं लिखी तो सघे सुठो लिखी तो सघे लेखक खे इहा हिकड़ी ख़ासियत हूंदी आहे लेखक में त जॾहिं कंहिं बि मसले ते उहो सोचींदो आहे त उन ते लिखण में उन खे अख़र खपनि ऐं उहे अखर उन खे मिली वेंदा आहिनि हिकु अख़र जा घणा ई अख़र ॿिया हूंदा आहिनि त उहे सभु मिली वेंदा आहिनि इन ई करे लिखण में मूंखे काई दिक़त न थींदी आहे महिरबानी